हेल्ल' मा जाखो बिबारआ अनेक सिस्टेमनि दङ नोङो मा मा बिबार नांगौ गेटआव साजायग्रा दं रिसिपसनआव साजायग्रा दं नोंनो माबायदि दिजाइनखौ नांगौ नोंनोबा माबायदि माबाखौ नांगोन नों नायनानै लांफैनो हागोन दां दामआ नोंनि फसायनायजों खोथा बे माखासे कुवालिटि थायो नालाय बेखौनो माबायदिखौ फसायो बेखौ नायनानै लांफैनो हागोन दां दामआ फास हाजारनि दं फास हाजारनि गोजौआवबो दं गाहायावबो दं माने अनेक सिस्टेमनि दं नालाय ए मोजां मोजांनि मोजां नामा एसे बांसिन गोग्लैगोन औ दे होनबालाय फैना लांफैबानो जाबाय ए दे दे लांफैबानो जाबाय होमब्ला औ दे लांफै दे दे जागोन दे माबायदि नांगौ नोंनो गासैखौबो मोनजोबगोन दे औ दे दे दे औ दे दे दे